کتابوں کے علاوہ اردو میں مختلف میگزین بلوگ اور اخبار میں پڑھنے کا شوق ہے یہاں کچھ اہم ذرائع ہیں جنہیں میں وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں آنگن اردو کے مشہور ادبی میگزین میں میزین میں سے ہے جو کہ کہانیاں مضامین اور شاعری پیش کرتا ہے خوابگاہ یہ میگزین مختلف ادبی موضوعات پر لکھتا ہے اور ادبی محفلوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا ہے ہیرالڈ اردو میں تحقیقی اور سائنسی موضوعات پر مبنی میگزین ہے جو مختلب پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے اردو بلوگ مختلف موضوعات پر بلاگ لکھے لکھے جاتے ہیں جن میں ادب ثقافت اور معاشرتی مسائل شامل ہے ادبی بلاگ کچھ بلاگ ادبی تجزیات اور نقد پر توجہ دیتے ہیں اور اردو ادب کی نئی اور پرانی تخلیقات پر روشنی ڈالتے ہیں ڈان اردو کے بڑے اخباروں میں سے ایک ہے جو کہ قومی اور بین الاقوامی خبریں فراہم کرتا ہے جنگ اردو کے مشہور اخباروں میں شامل ہے اور اس کی خبریں تجزیئے اور کالم بھی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں نوائے وقت یہ اخبار بھی اردو میں اہم خبریں اور مضامین فراہم کرتا ہے یہ ذرائع اردو ادب ثقافت اور موجود حالات پر تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہیں اور مجھے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں